میری پسندیدہ اقتباس میں سے ایک تھری ڈٹرمنیشن آف لائف سے ہے زندگی کا ہر لمحہ ایک انتخاب ہے ہم اسے قبول کر سکتے ہیں یا اسے بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ اقتباس میرے ساتھ اس لیے گونجتا ہے کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ ہمیں خود ذمہ داری قبول کرنے اور اپنے فیصلوں کے نتائج کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے مجھے یہ اس لیے متعلق لگتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو قسمت سمجھ کل قبول کر لیتے ہیں کہ جو ہوا قسمت میں لکھا تھا اس لیے ہوا اس سے ہم نہیں لڑ سکتے لیکن یہ اقتباس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اگر چاہ لیں تو اس کو بدل سکتے ہیں قسمت کے سہارے چھوڑنے پر ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوں گی پر اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ پریشانیاں ہٹ بھی سکتی ہیں دور بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جو مستقبل پہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی اس لیے ہر چیز کو قسمت کے بھروسے نہ چھوڑتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ اس چیز سے لڑنے کی یا اس چیز کو سمجھ کر اس چیز کو بدلنے کی کوشش بھی کی جائے

اگر آپ قسمت کے بھروسے ہی ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ملے گا لیکن ہر بری چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہی جائیں گی اور کبھی اچھی چیزیں جو آپ کی قسمت میں تھی لیکن آپ کی محنت کرنے کے بعد آتی وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی نہ ہی کیونکہ آپ نے کوشش نہیں کی یہ اللّہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کوشش کرو گے تو اَللّہ مدد کرے گا ایسا نہیں ہے کہ قسمت کے سہارے چھوڑ دو کہ ٹرک کے سامنے کود جاؤ اور موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی نہیں ہم کو اس سے بچنا چاہیے ہم جب کوشش کریں گے تبھی ہمیں کوئی بچانے آئے گا